हमरा जिंदगी के सबसे गौरवशाली दिन छै बोर्ड के एग्जाम जब हम दसमा के एग्जाम देले रही उस वक्त हमर पूरा जिला मे सबसे जादा नम्बर आयल छलैया हँ हमरा कलक्टर ऑफिसमे बुला के सम्मानित कयल गेल छलैया हमरा स्कालरशिप देले रहै उस स्कालरशिप से हम भारत के कही भी जगह पे जाके पढ़ सकै छियै बच्चा के कोइ भी कोइ भी बच्चा के जिंदगी के सबसे बड़का महत्व रहै छै दसमा के एग्जाम जिंदगी के पहला सीढ़ी रहै छै दसमा के एग्जाम जब बच्चा दसमा के एग्जाम दै छै उस बक्त बच्चा के कुछो एक्सपीरियेन्स ना रहै छै कोइ अनुभव नहि रहै छै की हँ हम दसमा के एग्जाम कैसे देब ओ जिंदगी के सबसे पहिला एग्जाम रहै छै एहि खातिर जब हम दसमा के एग्जाम देले रहलहुॅं हमर बहुत अच्छा अंक आयल रहय हम अपना जिला मे सबसे उत्तीर्ण हो रहलिए सबसे नओम नम्बर पर उत्तीर्ण हो रहलिए आओर हम अपन माता पिता के गौरव बढ़ेले रहलहुॅं हँ जब हमरा स्कालरशिप मिलल रहय हमर मम्मी पप्पा बहुत खुश होल रहै भारत के कोइ भी कॉलेजमे जाके पढ़ सके छलहुॅं हँ आओर हम आज भी पढ़ रहल छौं